گُذشتہ برسوں میں لکھنئو ضلع میں بہت تبدیلی آ گئی ہے خاص طور پر اُس کی معیشت اور بُنیادی ڈھانچے کے لحاظ سے اِس میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اِن تبدیلیوں نے بہت سارے عوامل میں کردار ادا کیا ہے اور اُنہوں نے وہاں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کو بہت طریقوں سے متأثر کر دیا ہے جیسے کہ یہاں پر پہلے زمانے میں عام طور پر لوگ باغیچے میں کام کرتے تھے اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے لیکن آج کے ٹائم پر لکھنؤ ضلع میں بہت ساری کمپنیاں کُھل گئی ہیں اور اِس طریقے سے یہاں کی رہا رہائش بدل گئی ہے پہلے لوگوں کے پاس زیادہ پکے مکانات نہیں تھے لیکن آج کے ٹائم پر تقریباً عام آدمی کے پاس بھی پکے مکانات اور اونچے اونچے اور شاندار فلیٹس یہاں پر موجود ہیں جس سے ہمارا اور ہمارے معاشرے کا ترقی ہو رہا ہے اور اِسی طریقے سے بہت سارے فنی کردار اور معاشی ترقی پر کام ہو رہا ہے اور اِس پر مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ہمارا ضلع لکھنؤ بہت طریقوں سے ترقی پذیر ہو سکے اور اِس کے علاوہ یہاں کے جو عوامل ہیں اُس پر بھی بہت زیادہ غور کیا جاتا ہے اور اُس پر کوششیں بھی کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے لکھنؤ کی تہذیب اور اُس کی ثقافت اور اُس کا امن برقرار ہو سکے